हेल' खोनायाखै औ मोनो नोंनो खैलिटार नांगौ आं बेसेबांखोनो होनो हागोन पास लिटार नांगौ सय लिटार नांगौ जायखिजाया आं होनो हागोन हागोन गुवाहाटियाव पन्द्र' थाखा साथि थाखा लिटारनि फायखारिफोरनो साथि थाखायाव हरखायो खमायनो हानाय नङा साथि थाखा लाखायो जाहानि गाइखेरा मोजां ना जोंहा दै होखाया मोजाङैनो फानखायो नंगौदा जाहा मोजांसो जागोन बिमाया माथाम औ आरो मासे गाबिन दंबावो बिदो माब्रै आरो मासे आदि गाइखेरालाय बुरजा ओंखारो बाहाय बाहायल'सो सेरो जागोन औ औ जागोन दे

नोंनि गोसो बा आं नांगौ जाब्लानो बिहर बाखि जागोन दे औ जागोन